ہلو قاسم ڈرائیور بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کو کال کیا تھا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا تھا ندوہ کالونی سے پرسوں صبح جانا تھا مجھے اور اس لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا اصل میں میرے دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ کم کرایہ میں ہم لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں تو پچھلی بار آپ کے یہاں سے بک بھی کیا تھا ہم لوگوں نے تو ہم لوگ تین لوگ ہیں اور ہم لوگوں کو یہاں سے ندوہ کالونی سے ریلوے اسٹیشن تک جانا ہے پرسوں دوپہر ایک بجے آپ جتنی جلدی آ جائیے گا تو بہتر ہوگا کیونکہ ٹرین کا معاملہ ہوتا ہے اگر تاخیر ہو گئی تو ٹرین ہماری چھوٹ جائے بھی سکتی ہے تو اس لیے پلیز جلدی آ جائیے گا اور جتنا کرایہ ہو مجھے آپ واٹس ایپ پر بتا دیجیے گا تاکہ میں آپ کو کرایہ بھی دے دوں اور کسی قسم کا وقت کا دقت نہ ہو ہم لوگوں کو کیونکہ ہم لوگ ٹرین کے سفر میں ہیں تو اگر زیادہ ٹرین لیٹ ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا